आंनि फारस्ट प्रडाक्टआनो जाहैबाय बेड शिट आङो दाख्लैहाय मोनसे बेड शिट अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन दा बे बेड शिटआ आंनि सिम सफैबाय आङो पार्सेलखौ बेखेवनानैहाय नायबाय बेड शिटआ आं जि बायदि बिहरदों बेबायदिनो बेराद मोजां सफैदों सारिस' थाकानिनो गांनै बेड शिट जाह मोजां मोजां मोन्दों आं जोबोर गोजोन्नाय मोन्दों